स्कूलों में वर्कशॉप लगती है कार्यशाला होती है जिसमें की कला और शिल्प सिखाते हैं और मेरी जो है वो नाव बनाने की आदत थी बचपन में जो कि मैं नाव बनाती थी और बारिश के पानी में उसको तैराती थी ये मेरी याद में से एक है और कागज़ के गुलदस्ते लैम्प वगैरह बनवाते थे स्कूल में जो कि हम सीख के आते थे घर पे बनाते थे